अबू हूँ भैया आज का तो बुढ़ापन को क्या क्या तबियत ख़राब होती है दिन भर पैर हाथ में दर्द हो रहे हैं चल नही पाते सब खाने पीने का थोड़ा सा हिसाब किताब दवाई दर्पण होना चाहिए दवाई दर्पण के पैसे चाहिए हमारे लोग के परेशानी यही है अठहतर साल की हूँ पैर सुगर का मरीज़ हूँ त पैर हाथ इतना दर्द हो रहा कोई पेंसन नहीं बनी मेरा लॉकडाउन पर दिल्ली में पेंसन थी ओ कट गई मेरी मिलता ही नहीं है किसान इहाँ माने गए दिल्ली में ठीक कराइ और यहाँ कराइ हमारे किसानी में पैसा धान में एक बार आया जब से अब तक आया नहीं मेरा क्या बात हो गई मनीजर बोला कि ठीक है अब जाकर मिलेगा हमारा बेटोर का था किसानी में अब पैसा मेरा रहा नहीं रहा बताओ कैसे हमारा खर्चा चले कैसे खेती बाड़ी कराएँ